हम अपनी बागवानी में हम उन्हीं चीज़ों को उगाएंगे जिनकी बाजार में मांग अधिक है अब मान लीजिए हम फूलों की बागवानी करते हैं तो हम उन्हीं फूलों को उगाएंगे जिसकी मांग बाजार में अधिक है और अगर हम फलों की बात करते हैं तो हम उन्हीं फलों को उगाएंगे जो फल कि मार्केट अधिक मांग है तो हम अपनी बागवानी को मांग के हिसाब से ही उसमे चीज़ें उगाएंगे क्योंकि जिसकी मांग होती है उसकी जो मूल्य होता है वो भी अच्छा मिलता है तो हम बागवानी में उन्हीं चीज़ों को उगाना पसंद करेंगे जिससे हमारी आय में वृद्धि हो